जय झूलेलाल प्राकृतिक संसाधन जी मौजूदगी दिल्लीअ में ॾाढी घटि आहे अगरि तव्हां ॻाल्हि करियो सूरज जी रौशनी हू प्राकृतिक संसाधन आहे हवा उहा बि प्राकृतिक संसाधन आहे लेकिन तव्हां हिनखे कीअं था यूज करे रहियो अगरि तव्हां दिल्ली जी ॻाल्हि करियो या त प्राकृतिक संसाधन में तव्हां सोलार लाइ पंहिंजे हुन लाइ सोलार पेनल यूस करे सघो था सोनार पेनल जी प्रोडक्शन करे सघो था त हू लेकिन प्राकृतिक संसाधन जे खां वंडी करे पंहिंजे बिजिनिस में यूज लाइ कोन्ह लॻंदो लेकिन अगरि तव्हां थोरो सो हेठि तव्हां वञो जीअं दिल्लीअ खां परे जीअं पिलखुवा था वञो या हुते था वञो त हुते जेके प्रकारतिक संसाधन जी एवेलेबल जेकी मौजूदगी आहे हू वधीक आहे जीअं तव्हां अ पिलखुवा में आसे पासे में लकिड़ी जे जेके भेत जो सामान आहे वधीक था ठहन ई वणनि खां ईंदो आहे त हुनखे हीअ पंहिंजे भेत जो फर्नीचर ठहींदा आहिनि ऐं ॿियो घणेई तरीक़े जूं पंहिंजे घर में यूज करण लाइ शयूं ठाहींदा त हुनमें यूस करे सघां थो तव्हां हुनखे चई सघो था प्राकृतिक संसाधन जो यूस थिए पियो तव्हांजे बिजिनिस में दिल्लीअ लाइ करे सघो था त दिल्लीअ मे अहिड़ो वधीक कोई प्राकृतिक संसाधन जी मौजूदगी मुंहिंजे हिसाब सां त कोन्हे ऐं जीअं तव्हां वञी रहिया आहियो ॿिए शहरनि में या फर फर्नीचर लाइ या फर्नीचर जूं फैक्टरयूं आहिनि त हुनखे पंहिंजे वणनि जेके पहिरीं त वणनि खे कटण जे फेवर में मां कोन्ह आहियां लेकिन फर्नीचर ठहंदो आहे त कटियल वण जेके ऑलरेडी जंहिंजे लकिड़ी किरी चुकी आहे या या की या त उन्हनि जी मजबूरी में उनखे वणनि केंहिं कटिणो ई पवंदो त हुन लाइ हुनखां फर्नीचर ठाहींदा आहियूं त हुनखे बि तव्हां पंहिंजे प्राकृतिक संसाधन में तव्हां यूस करे सघो था जय झूलेलाल